सर्फके जे हइ ने हमरा धन्धा हमरा बढ़िआँ चलय छै यहाँ एक सएमे तीन पैकेट सर्फ दै छियै सब लै हइ आओर बहुत भी दिक्कत भी होइ हइ किआ जे यहाँ जे हइ से कोइ आदमी कहलक कोइ आदमी जे हइ ना कहलक की जे मतलब महँगा हइ लेकिन महँगा जे हइ ना महँगा नहि हइ कम रेटमे सामान बढ़िआँ दै छियै कम रेटमे बढ़िआँ सामान दै छियै उपरसँ कपड़ा भी मिला जुलाकऽ ठीक ठाक साफ होइ हइ साफ ही होइ हइ झाग कपड़ाके मतलब बढ़िआँ बनबय हइ आओर बहुत की मतलब बहुत आदमी कहलक की जे गड़बड़ हइ लेकिन गड़बड़ नहि हइ लै हइ सब खुशीसँ मतलब सामान लै हइ यहाँ जे हइ से बहुत आदमी मतलब हमरे खोजलक बहुत आदमी हमरे खोजलक सामान हमरासँ लेलक हमरा सर्फके धन्धा बढ़िआँ चलय हइ यहाँ सर्फके भी धन्धा चलय हइ आर कोनो काम नहि हइ एतबे धन्धा चलय हइ मुँह धो भी मुँह धोयवला मञ्जन भी बेचय छियै ओ भी बिकय हइ ओकरो भी मतलब बहुत आदमी कहलक बढ़िआँ हइ लै हइ सब आदमी